हमारे राजस्थान के पारंपरिक व्यवसाय है जैसे खेती बाड़ी के अलावा विशेष खेती बाड़ी है अभी हमारे जोधपुर जिले में रंगाइ छपाइ का कार्य है साफ़ो का कार्य है और बंदेज का कार्य है यह सभी किए जाते हैं विशेष हमारे राजस्थान की पोशाकें विश्व में प्रसिद्ध है जो हमारे जोधपुर और राजस्थान में ही बनाई जाती है मुख्य रूप से यह राजपूतों का पहनावा है तो यह हमारे जोधपुर में इसीलिए बनाई जाती है जो विश्व में भी बहुत प्रसिद्ध है बाहर से जो ये ट्रक आते है बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद करते हैं ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए व्यवसाय हैं कृषि है कृषि भी काम में जो है वो लोग कृषि से अपना जो भी है वी करते हैं यही हमारे राजस्थान की पारंपरिक व्यवसाय हैं